मां रोज़ु योग कंदो आहियां योग करण सां त घणे ई फ़ाइदा आहिनि अनगिनत फ़ाइदा आहिनि योग करण सां दिमाग़ स्वस्थ थो रहे मन शांति थो रहे शरीर में कमु करण जी ताक़ति थींदी आहे का बीमारी न रहंदी आहे हा उल्टा सिधा वीचारु दिमाग़ में न ईंदा आहिनि शरीर ऐं पेट बि साफ़ु रहंदो आहे ऐं जेका बि पाण रोटी खाऊं था उहो शरीर खे पचाए छॾींदो आहे पाण खे थकावट बिल्कुलु न थियण सां जेका कमु करण जी ताक़त आहे उहा पूरो ॾींहुं यको तंदुरुस्ती महसूसु कंदा आहियूं असांखे इएं लॻंदो आहे त असांजो दिमाग़ अञा थको कान्हे अञा कमु करण जी ताक़त आहे ऐं इहे सभु योग करण सां ई आहे योग एॾो मशहूर थी वियो आहे जो देश ऐं विदेश में योग हले थो असांजे हिंदुस्तान में योग ॾाढो मशहूरु थी रहियो आहे ऐं असां त हींअर त पंहिंजे स्कूलनि में बागनि में ऐं इहा योग ॿारनि खे कराईंदा आहियूं ऐं ख़ुदि बि कंदा आहियूं योग में वॾी शक्ति आहे योग में दिव्य शक्ति आहे